बिजली बिजली से जितना हो उतना सावधान रहें क्योंकि बिजली जितना कुछ जितना उजाला हमको देती है उतना अंधेरा भी दे सकती है क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी यानि बिजली बिजली का कोई भी काम करें हमेशा स्लीपर चप्पल प्लास्टिक मतलब चप्पल पहनकर रखें क्योंकि ज़मीन से अर्थ मिलता अर्थ मिलने से झटका लगता है झटके से जान भी जा सकती है इसलिए इसलिए जो कुछ बिजली हमको दे रही है उससे बचने के लिए हमें भी थोड़ा सा एहतियात बरतना ज़रूरी है थोड़ी सी अपनी तरफ से सावधानी बरतना ज़रूरी है क्योंकि बिजली का जब भी वायर छूएँ सावधानी से छूएँ कोई भी काम करें सावधानी से करें क्योंकि यह चीजें हमको जितना सुख देती हैं उतना दुःख भी दे सकती हैं इसलिए हमेशा सावधानी बरतें बिजली का कोई भी काम हो उसमें सावधानी बरतें क्योंकि सावधानी बरतने से हमको भी उसकी उपलब्धियाँ पता चलती हैं तो हमारे लापरवाही की वजह से कुछ अनहोनियाँ हो जाती हैं जिसके लिए लोग दोष हमको ही देने लगे